जी हाँ मैं पाँच डेट ऐसी बोल सकती हूँ जो मुझे याद है अट्ठाईस दिसम्बर दो हजार तीन जब मेरा जन्म हुआ है तीन मार्च दो हजार उन्नईस जब मैंने दसवीं की कक्षा पास की है चार मार्च दो हजार इक्कईस जब मैंने बारवीं की कक्षा उत्तीर्ण की है पाँच सितम्बर दो हजार बाईस जब मैंने अपना कॉलेज जॉइन किया था दस नवम्बर दो हजार तेईस जब मैंने अपना कॉलेज खत्म किया है